हेल' ब्लाउस सुयो होनना खोनादोंमोन आं नोंखौ ओमफ्राय ब्लाउस गांसेआव बेसेबां लागोन ओमफ्राय आं मेख्ला गांसे लागौमोन सुहोगौमोन बेसेबां लागोन दे ब्लाउसखौ ब्लाउसखौ गांनै सुहोगोन नों सुनानै दोनबानो जाबाय आङो सानब्रैसो थानानै लायगोन मोजाङै सुनानै दोननांगोन डाब'ल सिलाय होना डाब'ल सिलाय होनानै दोन दे बिदिब्ला आङो मेख्लाखौनो गां अखा बोथोरखाय गांथामसो लानोसै नामा गांनै सुनानै दोनबावदो मेख्लाखौ बे गस्ला ब्लाउसखौबो गांब्रैसो सुदो दे

आङो बेखौ एसे टाइमा गोबाव लासिगोन नालाय दा एसे गोबावैनो लायनाय जागोन गोबाव थाना लायनो आं सफ्थासेसो थानानै दे